जेना अभी सावनके महिना चलि रहल छै तऽ अभी हमर सबकेँ मिथिलामे मधुश्रावणी पर्व मनाएल जाएल अछि ओकरामे होइत छै कि जे नया शादीशुदा जोड़ा रहैत छैओ अपन पन्द्रह दिन अरवा खाए छै ओकर बाद अपन फूल पत्ती सबके लएके पूजा करैत छै प्रसाद चढ़ाबैत छै सासुर से भाड़ आबैत छै ई सब हमर मिथिलाके बहुत बढ़िआँ परम्परा छै जे हमरा बहुत ही नीक लागैत छै बाँकि बहुत सारा चीज छै जे हमर मिथिलामे बहुत अच्छा छै जेना भए गेलै चौड़चन पाबनि छठि पाबनि शीतला पूजा ओकर बाद जुड़ शीतल ई सब मिथिलाके एक एहन पाबनि छै जे अगर चर्चे नहि कएल जाय सब बहुत ही अच्छा छै आ मधुश्रावणीके तऽ की कहल जाए ओ तऽ मिथिलाके ही मेन चीज छियै आओर तऽ कोइ कए नहि सकैत छै ई चीज तऽ इएह हम कहै लऽ चाहि रहल छियै कि हमर मिथिलाके पाबनि बड़ बढ़िआँ छै आओर एकटा होइत छै हमर सबकेमे घड़ी पाबनि जेकरामे ककरो ककरो ओतऽ होइत छै रोट बनाएल जाइत य छै भगवती कऽ चढ़ाएल जाइत छै आओर एकटा होइत छै हमरा सबके चौड़चन चौड़चन पूजामे की होइत छै हमरा सबके इमहर कि दिनभर उपास राखैत छै छठे जेना ओकर बाद जे छै ओ अपन साँझ साँझमे जे छै मतलब चाँद भगवानके पूजा करैत छै ओकर बाद ओ पारण करैत छै ई सब हमर मिथिलाके पाबनि छियै